جی ہاں میرے پاس کچھ کتابیں ہیں جو کہ کچھ افسانہ نگاروں کی ہیں کچھ ناولوں کی ہیں اور کچھ جو ہے ڈکشنری ہیں لغت ہیں ان میں سے جو ہے میرے پاس ابن صفی ہے ابن صفی جاسوسی ناولوں میں سے سب سے مہارت رکھنے والا ناول ہے جس کا لیکھک ہے ابن صفی جس کی اردو جس کی اردو میں کافی مانگ ہے اردو زبان کو فروغ دینے میں اس ناول کا کافی ہاتھ ہے اس میں آسان اردو میں اچھے انداز میں جس طرح سے وہ بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ملتے ہیں جاسوسی ناولوں میں اس کا اپنا ایک الگ کردار ہے جس کی عمران سیریز مجھے بہت پسند آئی اور فریدی حمید سیریز بھی کافی اچھی تھی اس ناول میں پڑھ پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی منظر پر ہے وہ اسی منظر کشی کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ سارا نظر آتا ہے اس میں لکھنے والا کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ اس نے اسے اس طرح لکھا ہے کہ اس پر کئی فلمیں بھی فلمائی جا سکتی ہیں اور اس کتاب کو جو ہے بہت ہی اعلیٰ درجہ کی مہارت سے لکھا گیا ہے